जोंनि खाथियाव जोंनिया हरिसिङा जायो नालाय ओमफाय जोंनि एसे माने साखाफारा खाथि खाथियाव सिनेमा हल दङ टंला आरो उदालगुरि टाउनाव बिखेखै जोंहा टंला टाउननि सिंगोल सिनेमा हलआ हलाव जोङो गेजेर गेजेर जोङो थांबाय थायो सिनेमा नायनो बेयाव गोबां रोखोमनि माने गोबां माने मुभिसफोर सावथुनफोर देखायो बर'बो देखायो एसामिस हिन्दी इंग्लिसबो देखायो इन्टारनेसनेल मुभिसफोरबो देखायो जोङो बेयाव माने बांसिनानो जोङो लोगोफोरजों थांनाय जायो थांनायालाय बेनिफ्राय मथा मथि दस किल'मिटारसो जागोन टंलाया जोंनि हरिसिङानिफ्राय जोङो माने बाइकजों थांनो हायो जोङो बाइक कारजों थांनो हायो बेनिफ्राय आरो जुदि पार्सेनेल गारि गैयाबा जोङो थेम्फु थ्रेखारजोंबो थांनो हायो आरो रेलनिबो सुबिदा दङ बासनि सुबिदा दङ बासबो थाङो बे लामाजोंनो टिकेटखौ जोङो अफलाइनबो लानो हायो आरो अह अनलाइनबो लानो हायो लास्त इयार आङो मुभि नायहैदोंमोन आं लोगोफोरजों अब्ला जोङो टिकेटखौ अनलाइनखौनो बुकिं खालामनायमोन अनलाइन सानसे सिगाङाव खालागोन होनबा सितखौबो साबसिनबो मोनो नाथाय अफलाइन बाथाय एसे नायनायनि भिउआ एसे बारा मोजां मोना जोङो थारमाने नांगौबायदि सुबिदाखौ नां नांगौबादि पजिसनखौ जोङो मोननो हाया बेनिखायनो सानसे सिगाङावनो अफलाइन अनलाइन खालामनाया मोजां अफलाइन खालामालासिनो टिकेटखौ बेनिफ्राय लास्ट इयारआव आरो बेनि सिगाङावबो जों इन्टारनेसनेल माने मुभि बे मारबोलनि मुभि जोङो नायहैदोंमोन सिनेमा हलाव बेनिफ्राय मोजां जादों मुभिआ जिहेतु माने थ्रिडि मुभिमोन एक्सपिरियेन्सआबो बुहुत माने रिच एक्सपिरियेन्समोन जोङो माने मोगथाङावनो जोङो बेयाव दंहैयो बायदि मोनो थ्रिडियाव बेबायदिनो जोङो एक्सपिरियेन्स मोन्दोंमोन नायहैनानै बे मुभिखौ आरो पाब्लिकफोराबो बुहुत माने मोजां मोनदों आंबो पारसिनेलि माने बे मुभिखौ नायनानै माने गोजोनदोंमोन ग्राफिक्सफोरा बिनि जिथुनाखि माने साउन्द आरो भिजुयेल इपेक्ट्सफोरा बुहुत माने मोजांमोन आरो मेहेर गोनां मेहेर गोनांमोन लोगोसे जेब्ला आङो उन्दैमोन बे समावनो जोंहा बर' मुभि जोंनि उदालगुरियाव नायहैदोंमोन नाथाय नैबे दायो कारेन्ट कारेन्ट थाइमआव जोङो माने बर' सावथुनखौ जोङो बारा सिनेमा हलाव जोङो नुनो नुनो थाङा खायफा माने ग्रुप जानानै सिनेमाखौ लाबोयो बायनानै बिनिफ्राय गामि गामि बा मोनसे जायगा जायगा एरियाफोराव देखायो खिन्थु सिनेमा हलाव बिखेखै माने बर' सिनेमाया बर' सावथुनआ माने देखायनाया एसे खमिलांबाय दा आं सानो बर' सावथुनखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो बिनि बिखौ जोङो नायहैनांगौ मानोना पाब्लिकफोरा नायहैबासो बर' सावथुनआबो देभेलप्त जागोन बिसोरो माने थुलुंगा मोनगोन पाब्लिकफोरा नायहैबासो बिनिखायनो गासिबो माने ओंखारनांगौ आरो उथसा मोनसे होनानै माने उथसा होनांगोन